जोंनि जामुफोरनि मादाव गुबैयै माखासे जामुफोरानो जाबाय बांसिनै बाहायजानाय जामुफोरानो जाबाय खुमब्रा गाजर थाइबें खांख्रिखला खान्थाल बेगर सबाइ अनद्ला आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन मेरलाफोर दंबावो दा जोङो बांसिनै बाहायजानाय संजानाय जामुफोरानो जाबाय खुमब्रा दाउ अनद्ला दाउ सबाइ दाउ एबा अनद्ला ना सबाइ ना बेफोरो आरो जोङो अनद्ला दाउ संनायफोराव जोङो गोथावसिन जानाय हिसाबै जोङो थावफोरखौ बांसिनै होयो जाहाथे ओंख्रिफोरा मिलौवो आरो गोथावसिन जायो आरो सबाइ दाउ संनायावबो जोङो थावफोरखौ बारासिन होयो जाहाथे जोंनि ओंख्रिफ्रा मिलौसिनो गोथावसिन जायो बेनिथाखाय जोङो होयो आरो माखासे बोरमा बेदर अमा बेदरफोर एवनायाव जाहाथे गोथाव जानाय हिसाबै जोङो मस्ला मस्लिफोरखौ बांसिन होयो जाहाथे गोथावसिन जायो आरो गोथाव मोदोमो बिनि थाखाय जोङो मस्ला मस्लिखौ जोङो बैफोर एवनायफ्राव गोबाङै होयो आरो जोंनि बर' हारियाव बांसिनै जाजानाय जामुफ्रानो जाबाय अनद्ला दाउ नारजि अमा सबाइ दाउ बेफोरनो